भारत में एक सबसे अच्छी जगह हैं जहाँ पर हमारे पड़ोसी जिला है सीकर सीकर में जीण माता का एक अच्छा मन्दिर है तो वहाँ पे मैं बाइक से गया भी था और दूसरी बार भी मेरे जाने का मन भी है ओर वहाँ पर अच्छी जगह है एक हर्ष का बेरु है जहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू भी आता है और बेस्ट से बेस्ट जगह हैं हमें जाना भी चाहिए